अ माबा बुंनांगौ अ अ अ दङ खोनादों अ अ अ माबा फाइभ जि फाइभ जि दङ भिभ'नि अ अआइटु फाइभ जि हो ओम ना प्रब्लेमफोर गैया प्रब्लेमफोर गैया अ अ अ लांनो हागोन माबा अफार दाथ' गैया अफार अ लांनो हागोन ओ बारा गैया एसेल' दङ ओ फाइभ पारसेन्ट डिसकाउन्ट माबा भिभ'निया जोंनि टेन थाउजेन्डनिफ्राय ओ माबा बिदि दङ आरु बारा बेसां नांगौब्ला ओ मोनगोन फाइभ आनो जागोनना अ बेदिनो नायनो हागोन माखोबा नांगो माखोबा नाङा बिदि नायनानै लानो हागोन आरो अ ब्रेन्डडेडखोनो मोनगोन भिभ'निबो दङ इनिफ्राय ओ सेमसुं नङाब्ला बिदिनो दङ अपप'

अ नायनानै लानो हागोन दे होमब्ला दे ओम